आङो उन्दै समनिफ्रायनो फरायनायाव थांनाय समावबो आंनि लोगोफोरा आंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आङो मानि लोगोफोरखौ जोबोद बायदिसिना होननानै मिनिहोयोमोन आरोमा दा बेफोरखौ आंनि लोगोफोरखौ नुयोबा आङो गोसोखाङो दासिम बिसोरखौ नुयोबा बै समनि जंखायनाय रायलायनाय गासैबो फरायनाय समाव एदावलायनाय बेफोरखौ गोसोखाङो आंनि आंनि मिनिहोनाय जंखायनायखौ लोगोफ्राबो आंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन बिनिखायनो आं गोसोआव जोबोद मोजां मोनो आंनि लोगोफोरखौ नुयोब्लाबो बै समनि खोथाखौ गोसोखाङोबा लोगोफोरखौ नुफिननाय बादि मोनो आरो जाय लोगोफोरा आंजों सबसमाय मिलि जुलि थाबाय थायो मिनियो जंखायो एदावो बेफोरबादि आङो उन्दैआव समाव जेबो बांद्राय मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय बेफोर गैयामोन आरो थेवबो ओरैनो खेला लाम साम बखिनाय माबानायाव आं लोगोफोरजों मोजां मोनजायोमोन बेफोरखौनो आं गोसोआव सम सम गोसोआव जाखांफैबाय थायो फरायनाय समनि समाव जोङो बिसिबांबा गोजाननिफ्राय थाबायनानै हान्थिनानै फरायहैनांगौ जायोमोन बे समाव नाथाय दानि जुगनाव बेफोर बायदि गैलिया दानि जुगआव मोजांनिफ्राय मोजां गासिबो जालांजोब्बाय बै समनि खोथाफोरा गोसोखाङोबा एखमबा दुखु नांथावबो जायो आरो जोंनि आंनि गोदोनि फरायनाय समनि खोथाफोरखौ आङो गोसोखाङोबा जोबोद मोजां मोनो मानो होननानै बुङोबा आं लोगोफोरजों सबसमाय मिनि खुसियै रंजा खुसियै थाबोयोमोन ज' ज' लोगोफोरजों थाबायनाय बेरायनाय बेखौ आं गोसोआव दाबो फैयो आरो गोसोआव